हैल्लो नमस्ते जी हाल चाल ठीक ऐ तुस सनाओ हां जी हां दुकान उप्पर गै हां हां सनाओ मतलब किन्ने धोड़ी चाहिदा किन्ने धोड़ी लैना हां मतलब अपने कमरे आस्तै शैल गै चाहिदा हू'न कमरे पाना ते शैल गै पाना हां हैन बड़े न तुस तुस बी लायो चक्कर इत्थै हैन बड़े ते और कोई मिकी सनाऊड़ो रंग रूंग बी रंग बी बथ्हेरे अज्जकल जेह्ड़े चला दे इ'य्यां अज्जकल दे फैशन दे ओह् नेह् बी हैन बिच ते अच्छ अच्छा अच्छा च्छा हां मिगी एह् सनाऊड़ो हां किन्ना मतलब किन्ना किन्ना हारा चाहिदा थोह्ड़ा निक्का चाहिदा यां बड्डा हारा चाहिदा क्यूंकि तुस आगे ते कड्ढियै रक्खुड़ां फिर अ'ऊं अच्छा निक्का गै चाहिदा कोई गल्ल नी मैं कड्ढियै रक्खुड़ोंग तां कोई सत्त अट्ठ सौ धोड़ी ते थ्होई जाना तुसें अच्छ अच्छा ठीक ऐ तुस लायो चक्क हां जी हां थोह्ड़े डार्क डार्क दिक्खदा दिक्खगा कि कि मैं नी तां मैला होई जंदा थल्लै पाए दा तुसें पता ते ऐ कोई नी तुस आओ दिक्खनी अऊं कड्ढियै रक्खुना ठीक ऐ ठीक